हम दू बहीन एक भाए छी हमरासँ आठ साल के छोट हमर बहीन छै ओकरासँ पाँच साल के छोट हमर भाए छै बहीन कनीटा बदमाशी करै छै किया तऽ दुनू भाए बहीन लड़ाइ करै ई बदमाशी करै छै तऽ दुनू कहतै ओ सामान हम लेबै तऽ ओ सामान हम लेबै जेना बिस्कुटे कुरकुरे शमे दुनू कहतै की हमरा चाही तऽ हमरा चाही जँ अगर मम्मी रुपैआ देलकै तऽ ओहिमे कहतै ओ कहतै हमरा दिअ तऽ ओ कहतै हमरा दिअ जबकि दुनू के समझाबै परै छै आइ तू लेलही तऽ कनिदेर मे तू लऽ लिहा पर ई छोट छै छोट भाए जे छै ओ तऽ बड बदमाश छै पढ़ै मे ओतबा तेज छै मानितो छै हमरा हमहू ओकरा मानै छी पर ओ तऽ सबसँ बेसी बदमाश छै कियाकि छोट तऽ बदमाशी करबे करतै जबकि ओ सबसँ बेसी बदमाशी करतै सबसँ बेसी चीज लेतै कोनो कतौ जेबै तऽ कहतै हमरा आइसक्रीम दिला दे ओकरा जे दए देलियै ओ गप छोटकी के पता चलि गेलै तऽ ओहिला ओ दुनू लड़ाइ करतै दुनू मे बहस हेतै तऽ एकदिन ओकरा देलहुॅं तऽ दोसर दिन ओकरा दै परै छै किया तऽ ऐना मे अथी समानता बनल रहै छै जबकि सबसऽ प्रिय तऽ हमर भाइये छी किया ई बुझियौ जे सबसँ बेसी प्रिय छै जहन बहीन नहि छै भाए छियै तऽ एकरा जादा मानबे करबै हँ बहीनो छियै ओकरा केना नहि मानबै ओकरो दै परै छै बिस्कुट दालबुट जबकि सबसँ जादा एकरा मानै छियै